गो आय गोवाच्या म्युजीक फेस्टिवलाक वचपाक हांव खूब एक्सायटेड आसा थंयसर सोबीत म्युजीक डांस लायट्स आनी खूब कितें कितें खावपाक आसतलें कपडे कितेें घालपाचे कशें वचपाचें हें हांवें सगळें प्लॅन करून दवरलां बूक माय शो वयल्यान ऑनलायन टिकेट्स आनी ऑनलायन पेमेंटूय केलां फोन वयल्यान सगळो प्रोसेस एकदम फास्ट जाता म्हाका एक रेफरंस नंबर सुद्दा गावला तो खूब इम्पोटंट आसा कित्याक म्हाका शुअर करपाक जाय की रिजवेशन कन्फम जाला की ना तें तेच्या उपरांत हॉटेल बुकींग करपाक जाय प्लॅन फिक्स करपाक जाय जाता तितले बेगीन आमकां थंयसर पावपाक जाय हांव खूब एक्सायटेड आसा कित्याक की थंयसली फेस्टीवल लायन अप एक नंबर आसता बँड डी जे आनी एक सरप्रायज इंटरनॅशनल आर्टिस्ट सुद्दा येत म्युजीक फेस्टीवल म्हटल्यार एक डिफरंटूच एनर्जी आसता थंयसर खूब मज्जा करपाक जाता थंयसले म्युजीक एकदम मनान बसता सारकें सगळें टेंशन विसरून फक्त आमी त्या म्युजिकान गुंग जाल्लेली आसता म्हणून हांव खूब एक्सायटेड आसा थंयसर वचपाक तुमी म्हाज्या वांगडा येया